वेंचणुकाच्या वेळार सगळे कडेन बंधनां घाल्ली आसतात सो त्या बंधना कारणांक लागून जर दुयेंती मनीस आसा ताकाय बीन बेजार जाता एक एक वेळार कितें आसता प्रचाराचो जो आसा आवज चोंय कडेन आवाज त्या आवाजान घडये दुयेंती मनीस आसता ताकाय बी त्रास जावंक शकता तशेंच घरां घरांनी खंयचेच टायमार आपल्या प्रचारांच्या माध्यमांतल्यान जे आसा लोक दारांत येवोवप घडये त्या घरांनी कितें तरी जे आसा प्रॉब्लेम आसपाक शकता सो ताकाय त्रास आसपाक शकता तो मनीस सांगपाक शकना न्ही तूं येनाका म्हणून सो ते मनांत चिंतून ह्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो करपाक जाय